ہلو جی جی سر مجھے یہ زمین خریدنی تھی فلیٹ بنانے کے لیے کسی نے آپ کا نمبر مجھے دیا اور بولا کہ ان سے بات کر لیجئے وہ آپ کو اچھے پرائز میں دلوا دیں گے

مجھے مجھے پچاس گز میں زمین چاہیے جس میں میں ٹو بی ایچ کے آرام سے بنا سکو اور

جی جی ریسیڈنشیل ایرئے جی جی فیملی کے ساتھ ہو نہیں نارمل ہو کچھ نہیں ہو اتنا جو بھی ڈیکوریشن ڈیکوریشن رہے گا وہ اندر رہے گا اور وہی دو روم بلابی اور بالکنی اور کچن اور واش روم یہ چیزیں چاہیے وہاں پر جی میں جی میں جاب کرتا ہوں اور بٹلہ ہاؤس میں رہتا ہوں جی جی جی جی

جی جی جی نہیں نہیں نہیں ہاں جی

پرائز کیا ہے اس کی جی جی نہیں نہیں مجھے بنا کے چاہیے فلیٹ زمین کے ساتھ مطلب اور دو فلور بنا کے چاہیے

ٹھیک ہے تو آپ مجھے ایک بار دکھا دیجیے گا اس کے بعد ہم جی ٹھیک ہے میں میں آپ کے ایڈریس پہ آتا ہوں اور آپ وہ واٹساپ پہ بھیج دیجئے گا اپنا ایڈریس جی ٹھیک ہے اوکے